जय झूलेलाल मां दिव्या खुलियलु पाणी हा खुलियल घणेई हंधि कीअं हूंदो आहे की पाणी हूंदो आहे स्विमिंग पूल हूंदो आहे जीअं के असांजे हिते गल्तेश्वर आहे बरोबरि हुते हीअं खुलियल स्विमिंग पूल आहे उनमें घणेई वेंदा आहिनि अ सनानु कंदा आहिनि पर उनमें कीअं हूंदो आहे की घणेई हंधि सेंवर जमी वेंदो आहे ऐं साओ साओ सेंवर हूंदो आहे हुनते तिरकण बि ॾाढी थी वेंदी आहे पोइ उनमें ॾाढी ॾुखयाई थींदी आहे कि माण्हू हलंदे हलंदे तिरकी पवंदो आहे अहिड़े में अगरि सनानु करण वञे त थो हुनसां माण्हूअ खे तकलीफ़ थी थी सघे किरी पई सघे थो माण्हू किरी बि सघे थो अहिड़े में त त उहो ध्यानु रखणु खपे ऐं अहिड़े में थोरो सो वधीक ई सेफ्टी रखणु खपे बरसाति जे मुंदि में न वञणु खपे जय झूलेलाल